सबसँ पहिले तऽ लड़कीके जन्मसँ आदमी डरैत छै जेकि लड़कीके जन्म भेलासँ लड़कीके बहुत तरहकेँ दिक्कत भए रहल छै जेकि लड़कीके जन्मसँ बहुत माँ बापके कपार पर भार होइत छै हँ लड़की माँ बापके कपार अथिके लिए भारछै जीवनके लिए तऽ अहिसँ लड़की नहि चाहैत छै कतेक गार्जियन जेकि हँ लड़की होने होएसँ बहुत दुखि भए जाइत छै हँ तऽ ओकरालेल बहुतसँ लड़कीके जन्मसँ पहले ही ओकर एबार्शन करा देल जा रहल छै फिर भी हम लड़कीके जन्म भेलाके बाद लड़कीके परिवारसँ सभ दुःखि रहए लागैत छै दुःखि लागए रहैत छै ओकरा फिर पढ़ाबए लिखाबएके लिए ओकरा कोइ तरहकेँ सुविधा नहि मिलैत छै ओहि सुविधाके लिए हँ लड़कीके बहुत दुःख उठाबए पड़ैछै पढ़ए लिखए केलिए कही दूर जाएके व्यवस्था जेछै नजदीकमे व्यवस्था नहि रहलासँ लड़कीके बहुत तरहकेँ कठिनाइ होइत छै हँ लड़कीके जीवनमे बहुत लड़कीके जीवन बहुत दुःखमय जीवन छै जेकरा लेल कि बहुत सोचएके शोचनीए बात छै जे लड़कीके किछु पढ़ाइ लिखाइके जे समस्या आबैछै जहाँ पढ़ै लिखै ले भेजल जा रहल जाइत छै तऽ वहाँ पर बहुत तरहकेँ दिक्कत बहुत तरहकेँ समस्या जऽ कही दूर इसकुल पर रहैत छै घरसँ बाहर जाना मुश्किल भए जाइत छै